ہیلو آپ ڈاکٹر وجیہہ بات کر رہی ہیں جی میں عائشہ اختر بات کر رہی تھی اصل میں ڈاکٹر مجھے نہ ویکنیس فِیل ہو رہی ہے دو دِن سے دو دِن پہلے مجھے فِیور ہُوا تھا تو فِیور تو اللہ کے شُکر سے میرا ٹھیک ہو گیا لیکن میری ویکنیس نہیں جارہی ہے ابھی تک جی جب جی بس فِیور ہُوا تو کوئی اتنا بہت زیادہ بھی نہیں تھا بس ایک سو ایک بُخار تھا مجھے اور تو میں نے ایک پیراسیٹامول لے لی تھی پھر صُبح جب میں اُٹھی تو میرا فِیور اُتر چُکا تھا لیکن اُس کے بعد سے میری ویکنیس نہیں جا رہی ہے باڈی کی ڈراؤزینیس رہ رہی باڈی گری گری محسوس ہورہی ہے بہت زیادہ اچھا اچھا جی جی جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورے پورے فروٹس کھاؤں میں اچھا تو میں کوئی دوائی نہیں لوں پھر اُس کےلیے بس یہ ڈائٹ سے ہی ابھی کروں نہیں نہیں فِیور تو نہیں ہے اللہ کے شُکر سے مجھے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اور اگر اللہ نہ کرے فائدہ نہ ہو تو میں کلینک آ جاؤں پھر

ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ ڈاکٹر